हा असां तव्हांखां पैरदान घुरायो हुओसीं ऐं उहो पैरदान छा आहे ॾाढो तहां असांखे महांगो बि ॾिनो आहे पैरदान ऐं पैरदान जा जेके चित्र वित्र सभु उॾामी विया आहिनि उन में कुझु ॾाढियूं खराबियूं आहियूं इन त हुन जे बारे में असांखे तव्हां सां ॻाल्हाइणो आहे पैरदान जेको तव्हां ॾिनो हुओ न त उहो ॾाढो महांगो ॾिनो अथव हिते बाज़ारि में असांखे मिले थो जीअं सौ रुपए उन जो कपिड़ो सौ रुपए मिलियो तव्हां असां पंज सौ रुपए लॻायो हुओ ऐं हुन जे अलावा हुन जो कपिड़ो जेको सुठो कान्हे को कपिड़ो उन जो कलर बि एतिरो ख़राब आहे की असांखे वणे ई नथो बिल्कुलु ऐं असां रखियो त आहे पाण वटि पर हुन जा चिथड़ा सॼा उॾामी ता वञनि उन खे छा कयूं उन जे बारे में ॿुधायो असांखे ऐं इहो पैरदान त तव्हां किथां घुराईंदा आहियो जो असांखे एतिरो ख़राब माल ॾई छॾियो अथव तव्हां असांखे सुठो माल ॾियो न असां तव्हांजा रेगुलर कस्टमर आहियूं असां हेॾा दफ़ा तव्हांजे दुकान ते आहिया आहियूं हेॾा दफ़ा तव्हां खां सामान वठी विया आहियूं तव्हां हीउ पैरदान जेको तव्हां ॾिनो अथव इहो एतिरो ख़राबु ॾिनो अथव असांखे असांखे तांजे दुकान ते हाणे कॾहिं अचण जी इछा न थी थिए कि तव्हांजी दुकान ते असां कीअं अचूं ॿुधायो तचां जो एॾो माल ख़राबु ॾींदव असांखे त असां दुकान ते तव्हांजी अची सघंदासीं तव्हां ॿुधायो तव्हां माल सही ॾींदव त असां तव्हां सां हमेशह जा कस्टमर आहियूं तव्हांजा दुकान ते ईंदा आहियूं सामान खणंदा आहियूं सामान खणंदा आहियूं ऐं हुन जे अलावा तव्हां कंपनीअ जो ॾींदा कयो न आइटम असांखे अहिड़ो टेढ़ो आइटम ॾई छ्ॾींदा आहियो असांखे असां लोकल त घुरियो न हुओसीं असां पेसनि जी त तव्हांखे न ई कंदा न आहियूं उन खां पोइ तव्हां सुठो माल ॾियो असां तव्हां हिकिड़े ई समाज जा आहियूं असांखे ई ठॻींदव तां त पोइ तव्हां ऐं असां जो छा रहिजी वियो बाक़ी हिकु ई समाज जा रही करे ऐं हिक ॿिए खे ठॻणु लॻंदासीं सु माल सुठो ॾियो पेसा घटि वठो पेसा बि वठो हिसाब सां वठो हा ऐं उन जे अलावा अहिड़ो माल ॾिनो अथव की उन जे उहा छा ॿुधायांव तव्हांखे मां असांजे घर में कोई ईंदो आहे चवंदो आहे इहे माल किथां वठी आहियो आहे मां चवंदमि भैया इहे फलाणे वटां खणी आहियो आहियां चयईं हिन वटां त न वेंदो कर हिन जो माल ॾाढो हलिको हूंदो अथई तव्हांजी बुराई पोइ करे हिन करे मां तव्हांखे अॼु फोन कई आहे तव्हांजे पहिररियों बार सामान ईअं थियो आहे तव्हां बार बार हिकु ई शब्द शब्द मांखे तव्हांखे चविणो थो पए की भई तव्हां असांखे माल सुठो ॾींदा कयो हा असांखे माल सुठो ॾींदा कयो असांखे कोई उहो न आहे की भई असांखे तव्हां असां तव्हांजा ई गिराक आहियूं तव्हांजा ई रहंदासी बाक़ी बाक़ी जय झूलेलाल